जोंनि बर' रावा भारतनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरनि गेजेराव मोनसे राव भाषा माने भारताव गुबुन गुबुन रावनि राव बाहायग्रा गोबां हारिया बाहागोफोर दङ जेरै जोंनि बर' राव हिन्दि राव अखमिया राव नेपालि राव राजबंसि राव सान्थालि राव गोबांथार रोखोमनि गावबा गाव कासनि मानसिफोरा गावबा गाव जातिनि माहारिनि मानसिफोरा गावबा गाव जातिनि बाथ्राखौ रायलायो नाथाय अल इन्डिया माने भारतनि गेजेराव खालि इंलिस आरो हिन्दि बियो सोलियो अल इन्डिया बेरायनाय आरो अफिसियेल खामानियाव जोंनि आसामाव अखमियाया सोलियो आरो जोंनि बड'लेण्डाव जोंनि बर' भाखाखौ जों बाहायनो हायो गुबुन जायगायाव थाङोबा जोंनि बर' रावखौ बुङोबा जानाय नङा खालि इंलिस हिन्दिखौ जोङो रायलायहैनांगौ जायो आरो बे लोगोसे जोङो जेब्ला स्कुलाव फरायगोन अब्ला जों हिन्दि इंलिसखौ बिमानि राव बादि जोङो साबजेक वाइसयै लाफानांगौ जायो सोलोंलाफानो गोनां जायो बिनि थ्रयैनो जोङो भारताव अल इन्डिया भारताव थाङोब्ला जोङो हिन्दिराव आरो इंलिस रावखौ जोङो बाहायनो रोंनाय जायो माने जोंनि बर' रावा खालि जोंनि बड'लेण्डनि गेजेरावल' रायलायनाय रायलायलायनो हायो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोंनि बर' रावखौ रावबो बुजिया नाथाय जोङो बेखौ ट्रेनसलेट खालामनानै होनो हायो बर' रावजों बबे सोदोबखौ मा बाहायनाय जायो बेखौ जोङो इंलिस हिन्दियाव जोङो दानस्लायनानै बुजायनो हायो फाव फेसनजों आरो माखासे लिरनायजों आरो जोङो फाव फेसनजों गेलेनाय गासिबो बाहागोआवनो जोङो बर' रावखौ रायलायोबाबो माने जोंनि फाव फेसनजों जों फोरमायनो हायो आरो इंलिस हिन्दियाव जोङो भारतनि अल इन्डिया जायगायाव थाङोब्ला जोङो बे इंलिस हिन्दि रावखौ जोङो बाहायनो हानाय बाहायनो हायो आरो जोंनि बर' माहारियारिफ्रा बयबो माने गुबुन रावखौ इसेबाबो रोंखानानै थानाय जायो